हेलो हाँ जी अच्छा तो कैसे फूल चाहिए आपको हमारे यहाँ तो सभी तरह के फूल मिल जाएँगे आप जैसे चाहो फूलों का तो माने जैसी आप सजावट करवाओगी उसकी हिसाब से रहेगा पूरे घर में करवाना है या बाहर करवाना है या कितनी मंजिल हैं घर में कहाँ कहाँ करवाना है अच्छा फूल कौन कौन से चाहिए आपको

हमारे यहाँ तो सभी फूल अच्छे मिल जाते हैं जो मुरझाएँगे नी जल्दी जो जल्दी नहीं मुरझाएँगे ऐसे फूल मिल जाएँगे आपको डेकोरेशन में जैसे फूल लगते हैना जो ज़्यादा दिनों तक मुरझाते नहीं हैं गुलाब तो जल्दी झड़ जाता है सर्दियों के मौसम में तो वो ही फूल सही रहेंगे जो आपको मन जल्दी मुरझाएँगे नहीं है गेंदा है जो भी होगा वो आपको हम ठीक भाव लगा लेंगे जो भाव सब लोग लेते होंगे उससे दस जो सब लोग देते होंगे उससे आप बीस पर्सेंट कम दे देना सजावट देखोगी तब आप समझोगी की हाँ कैसे जी और क्या देखने आएँगे पहले कि कैसा क्या है हाँ फिर हमारे बच्चे आएँगे वो सजावट कर जाएँगे ठीक है हाँ ठीक आप बता देना शादी कब की है ठीक है बता देना आप एक दिन पहले तब आ जाएँगे बच्चे देख जाएँगे आके हाँ राधे राधे